ہندوستان کو فضائی آلودگی کا سامنا جہاں گاڑیوں اور صنیتوں سے زہریر ذات فضائی میں شامل ہو رہے ہیں پانی کی قلت اور آلود کی ایک اور بڑی مسئلہ ہے جس سے پینے اور زراعت کے لیے صاف پانی کی دستیابی کم ہوتی ہو رہی ہے جنگلیات کی ذریعے کٹائی ماحولیاتی توازوم کو بگاڑ بگاڑ رہی ہے اور مٹی کے کٹاؤ کا باارث بن رہی ہے غیر مناسب زرینیی طریقوں سے مٹی کے ذخیریں کم ہو رہی ہے اور زرینی زمین کا زریع زمین کا انتحطات ہو رہا ہے بایو ڈائیورسٹی کا نقصان بھیشو تشوی سیاش ناک ہے کیونکہ بہت سے پودوں اور جانوروں کی سام خطرے سے دو چار ہیں موسمی تبدیلی کے آثار آثار بھی واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں جس میں گرمیوں گرمیوں کی شدت میں اضافہ بارش انداز میں تبدیلی اور سردیوں کو سردیوں کےور دور ہونے میں فرق شامل ہے میں ذاتی طور پر ان تبدیلیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہوں لیکن یہ مسائل ہندوستان کے قدرتی وسائل اور موسموں پر گہرے اثار مرتب کر رہے ہیں ان محولیات چلجز چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوری اور جامع اقدامات کی ضرورت ہے